کسان یا بیکٹیریا پولٹری کے لئے اس کی صحیح نسل کا انتخاب ایسے کرتے ہیں اس کے لئے کمپنی ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں اس کمپنی کا نام ہے ریلائنس کمپنی والے ہمیں اچھی نسل کے مرغی پالنے کے لئے دیتے ہیں اس مرغی کا وزن پندرہ دن میں قریب آٹھ سو گرام ہو جاتا ہے اور چالیس دن میں یہ قریب ڈیڑھ کلو کی تیار ہو جاتی ہے اس کی نسل بہت اچھی ہوتی ہے اور اسے پولٹری کے نام سے جانا جاتا ہے پولٹری فارم مرغی کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ساری مرغی ہی ہوتی ہیں اس میں مرغہ نہیں ہوتا